उत्तर भारत आ दक्षिण भारतमे भाषा भोजन वस्त्र मौसम राजनीति शास्त्र भूगोल अवसर आदिके बहुत अन्तर अछि जेना कि अहाँ भाषेके लऽ लियो जे एमहर एमहर अपन क्षेत्र मैथिली एमहर अपन क्षेत्रमे छी उत्तर भारतमे अहाँके भए गेल मैथिली भए गेलै तकरबाद पंजाबी भए गेलै हरियाणवी इसब बाजल जाइ छै जब कि अहाँके दक्षिण भारतमे अछि अहाँके तमिल भए गेल अहाँके आरो ओहि ठाम आरो बहुत अन्य तरहक मलयालम भए गेल इसब बहुत तरहके भाषा ओमहरो ओमहर बाजल जाइ छै तऽ वस्त्रोमे अन्तर देखल जा सकैए मौसम ओतऽ जे मौसम ओमहर ओ जे छै अहाँके रेखाके नजदीक आबै छै ओमहर बहुत उष्णता पाएल जाइ छै जब कि एमहर शीतलता आओर उष्णता दुनू एक साथ आबै छै राजनीतियोमे ओमहर कम्युनिस्ट पार्टीके बहुत दबदबा छै लेकिन एमहर बी जे पी आओर काँग्रेस जे डी यू आर जे डी सबके राजनीतिमे बहुत भूमिका अछि साक्षरतोके दर दक्षिण भारतमे बहुत ही सा बहुत जादा साक्षरता अछि निनान नाइनटी निनानबे निनानबे प्रतिशतके आस पास जब कि बिहारमे सैंतालिस अड़तालिसके आस पास साक्षरता दर अछि भौ भौगोलिको दृष्टि से बहुत अन्तर अछि जे कि वहाँ ओमहर जे छै अहाँके तमिलनाडु से निच्चा भऽ जाइ छै चारू तरफ से समुद्र चारू तरफ घेरल रहै छै लेकिन एमहर पहाड़ पठार अहाँके तकरबाद जंगल खूब अछि से अवसरके अवसरोके बहुत भए सकै छै कि ओमहर जे छै दक्षिण भारतमे अहाँके अरबी अरबी प्रदेश जाइके बहुत बहुत जादा अवसर अछि ओमहर जे छै से अहाँके छियै छियत्तर बिलियन डॉलर दू हजार एक्कीसके अन्दरमे आएल गेल हइ खाली अरबी प्रदेश से अवसर ओनो बहुत मतलब अवसर बहुत छै जाइके ओमहर साक्षरता बेसी छै अइ कारण से